पनीर बनेलहुँ पनीर बनेलहुँ आओर पकोड़िये सभ बनबैत छी पनीर सभ बनबैत छी आरो पकोड़ी सभ बनेलहुँ जे मन भेल से अपन बनेलहुँ खाना पीना सब्जीमे सब्जी साग तऽ अपन सभ रङ्गके बनैत छै जे मन भेल से बनेलहुँ अपन सब्जी साग बुझलहुँ पनीरो बढ़िआँसँ होइत छै बनबैत छै नीकसँ तऽ पकोड़ियौ बनल परोठे बनल सेवइये बनल खीरे बनल बुझलियै ओ सभ आरो